डेल कम्प्यूटर हँ नमस्कार शिशिर नाम भेल हमर यौ अहाँसँ दू महिना पहिने लेने रही डेल कम्प्यूटर एक महिना तऽ ठीक ठाक रहल ओकर बाद चार्जिंग करै छियै तऽ बहुत हीट भऽ जाइ छै गरम भऽ जाइ छै पूरा लगै छै जे एकदम आगि जेना गरम भऽ गेलै है ई तऽ नहि हेबाके चाही दुइए महिनामे हम ओकरा लअ कऽ अबै छी अहाँके हँ हँ सर्वसिंग सेन्टरपर कनि ओकरा देखियौ अहाँ ठीक छै धन्यवाद